हॅलो नमस्कार सर नमस्कार हय हय हय हांव हांव आमच्या लोलयेच्यान उलयतां लोलया सावन हांव तुमचे हांव तुमचो हाजो पंच हांव वॉटर कळ्ळे न्हय हय पळय दोन चार दीस जाले आमकां सामकें नळाक साप्प उदकच ना दोन ऑलटनेट डे येवपाचे उदक येवपाचे तो नाच दोनदां जाले आता साप्प उदक ना हय हय पूण आतां उदकाचो हय हय वयल्या वाड्यार वयल्या वाड्यार वयल्या वाड्यार हय हय बरें ते कशें प्रेशर ना हय वारें येता आं हां हय हय हांवें आयकल्लें की तुमी हांवें आयकल्लें की सर तुमी मदींच एक किदें तरी मोड मोटर लायल्यात मशीन मोटर लावन ते मागीर हॉटेलांक उदक वयर चडयता म्हणून तेजेकन आमकां प्रेशर

ओके ओके आं हय आं हां हां वो बरें बरे सारकें करा आनी मागीर तें पायप लायन चालू करात वॉल चालू करात ओके ओके बरें तर ओके थॅक्यू सर थॅक्यू सर आं हां आनी बरें जावं जस्ट वेट सर जस्ट वेट मातसो राव सर सर आमकां आनी एक पांच स कनेक्शन न्यू कनेक्शन ह्या वाड्यार जाय पडटा वयल्या वाड्यार कळ्ळे न्हय हय प्रेशर बट उरना उदकाक त्या खातीर कशें करचें काय म्हणटा हांव हय हय हय हय पूण आमी आमी जे आयकल्लें तुमी दुसरें कडेन मदीं पायप लायनाक पंप बसयलां आनी दुसरें हॉटेलांक उदक केलां ताजें म्हूण आमकां प्रेशर मेळना आं हां हां हय हय हय हय जाले किदें आमकां हांगा बांय ना आमचें नळाचे उदकाचेर डिपेंड आसतात कळ्ळें न्हय त्या खातीर पयलूंच मोडून गेलां आं बरें प्लीज सर पळया मातशें आं प्लीज ओके ओके थॅक्यू थॅक्यू थॅक्यू या या या या बाय बाय बाय बाय